आम तौर पर किताबों को पढ़ने में जो समय लगता है वो किताबों में पन्नों की संख्या से बता सकते हैं लेकिन मान के चलें आम तौर पर एक किताब के अगर दो सौ पृष्ठ मान के चलते हैं तो मैं मेरा एक अनुभव है रहा है मैं जब से किताबें पढ़ना शुरू किया है मैं दो से तीन पन्ने प्रतिदिन पढ़ता हूँ और इस से मैंने एक चीज़ महसूस की है कि हमारी जो पढ़ने में धारा प्रभाव होता है जो हमें नए शब्दों का उच्चारण करने को मिलता है नई वाणी नई एक शैली डेवलप हो जाती है और किताबें पढ़ने के लिए मैंने कोई समय निश्चित नहीं किया है जब मुझे समय मिलता है मैं उस समय पर किताबों को पढ़ लेता हूँ और मैं सप्ताह में या महीने में कोई टारगेट ले कर नहीं चलता हूँ जो किताब में पढ़ने के लिए शुरू करता हूँ उस में एक समय निर्धारित नहीं करता बस जब मुझे समय मिलता है दो या तीन पेज पढ़ने का मैं उसको पढ़ लेता हूँ इस प्रकार मैं अपनी किताबों को पढ़ कर उन से ज्ञान की बातें भी सीखता हूँ उन से काफ़ी चीज़ों को सीखने का अनुभव प्राप्त करता हूँ और साथ में अपनी पढ़ने में जो प्रवाह की गति है उस में भी नियंत्रण पा पाता हूँ